पौधों को उगाने के लिए हम लोग यही बलुई मिट्टी से प्रयोग करते हैं और इसको समय समय पर खाद देना पड़ता है समय समय पर बहुत ज़्यादा खाद मार्केट का नहीं हम लोग गोबर का खाद बनाते हैं वही गोबर का खाद बना करके और हर साल नया नया दस पाँच ठो पेड़ पौधा लाते रहते हैं और उसी में हम लोग लगाते हैं बहुत ज़्यादा उसमें परेशानियाँ नहीं करना है ज़्यादा खाद डालने से ओ पत्ती सूख जाता है और ऐसे हिसाब से खाद डाल लेंगे कम से कम में तो आराम से पौधा चलता रहेगा जब पौधा बढ़ जाता है जैसे में गुलाब उलाब का फूल हुआ तो हम लोग कलम कर करते हैं उसमें कलम करके उसको काट देते हैं आ काटके उसको हम लोग फिर लगा देते हैं ऐसे ऐसे उसको हम लोग बढ़ाते हैं आ बढ़ाके मार्केटों में बेचते हैं गुलाब का फूल देखते ही हैं कहाँ मिलता है जल्दी इसलिए पूरा हम लोग गुलाब का कटिंग करते हैं और चीज़ का है शमी का है और जो है शनि का है ऐसे ऐसे बहुत हैं जो हम लोग लगाते हैं और उसको कलम कर देते हैं कलम करके आराम से उसको हम लोग जो है जब वो बंध जाएगा तो उसको हम लोग बांध के बगल में मार्केट ले जाके बेचते हैं और बहुत अच्छा बिकता है जैसे में कि हमारे यहाँ अगल बगल मार्केटे हैं खुद घर से ले आते हैं लेने के लिए ऐसे ऐसे फूल ऊल हुआ इसका पेड़ हुआ ई लोग तुरंत घर आ जाएँगे से पता फोन करेंगे कि आपके पास तैयार है फूल ऊल तो हम लोग बोल देते हैं हाँ हमारे पास फूल तैयार है इसका पेड़ भी तैयार है इसका गाछ भी तैयार है बीया भी डालते हैं बीया भी तैयार करके रखते हैं हम लोग अब पहले तो नर्सरी से लाते हैं नर्सरी से अपने यहाँ बीया पैदा कर लेते हैं यही सब है इसमें और कोई दिक़्क़त नहीं हम लोगों को खाद उपयोग करते हैं और कम से कम में और ज़्यादा ज़्यादा खाद नहीं डालते हैं